جیسے ہم لوگ دوڑتے ہیں تو طاقت والا چیز کھانا چاہیے جیسے کاجو ہوا بادام ہوا پستا ہوا پھل پھول ہوا جیسے سنتولا ہوا نارنگی ہوا بیدانا ہوا یہ سب طاقت کا چیز دوڑنے کے بعد کھایا جاتا ہے جیسے ملائی کھانا چاہیے وہ بھی طاقت کا چیز ہے جیسے مان لیا کہ جو بھی پرکار ایسا ہے پھل پھول میں وہ ہم کو پوشٹک آہار چاہیے تاکہ سارے جسم کا مضبوطی ہو سکے اور طاقت فل ہو سکے جیسے مان لیا کہ دوڑنے سے آدمی کو ٹمپریچر بڑھتا ہے تو اسی پرکار کھانا میں بھی طاقت کا چیز بڑھانا چاہیے جیسے امرود ہوا ابھی فی الحال امرود کھانا چاہیے وہ بھی فائدہ کارک ہے جیسے مان لیا کہ کوئی بھی پرکار کا ایسا پھل پھول ہے جو کھانے سے آدمی کو بڈی میں چارنی اور طاقت ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کھاتے ہیں تو شریر میں طاقت بجھاتا ہے اور دودھ بھی طاقت کا چیز ہے دودھ بھی کھانا چاہیے دوڑنے کے بعد دودھ بھی کھانا چاہیے ویسے تو سارے چیز پوشٹک آہار تو دودھ میں ہی ملتا ہے اور ساری طاقت کھانے کے بعد شریر میں جب ہوتا ہے تب ہم لوگ اچھے ڈھنگ سے اور دوڑ پاتے ہیں جیسے دوڑنا بہترین ہوتا ہے اور ساری چیز وہی چیز پر طاقت شریر میں بڑھتا ہے